مجھے میرے فرینڈ نے بینگل گفٹ کری تھی جو سلور کلر کی تھی بہت پیاری تھی ان کی اواز چھن چھن کرتی تھی بہت پیاری تھی جو میرے آؤٹ پر آؤٹ فٹ پر بہت جلدی میچ ہو جاتی تھی میں کرتا پہنوں کچھ بھی پہنوں اس پہ بہت جلدی میچ ہو جاتی تھی اس لیے میں نے وہی بینگلس اپنی فرینڈ کے لیے خریدی جوکہ مجھ سے بھی زیادہ سندر تھی بینگلس بہت پیاری لگتی تھی ہاتھوں میں اور ہاتھ میں ایک بینگلس ہونا ضروری ہیں مجھے ان کی چھن چھن کی اواز بہت پسند تھیں اس کے پاس آج بھی وہی بینگلس رکھی ہوئی ہیں نہ وہ ذرا سی بھی خراب ہوئی نہ اس کا کلر گیا اس کی کوالیٹی ہی اتنی بڑھیا تھی کہ میں کچھ بھی ڈیفیکٹ نہیں آیا ابھی بھی ایسی ہی رکھی ہوئی ہیں